भारतीय फिल्म ऐं संगीत जे ॿारे में मां तव्हां खे ॿुधायांव थो भारतीय फिल्म हाणे जी जेकी भारतीय फिल्म आहे उनमें मूंखे एॾो कुझु त सम्झि में न ईंदो आहे हा अगरि तव्हां चवो कि भई उणवीह सौ असी उणवीह सौ नवें जे समय जी जेकी भारतीय फिल्म हुयूं त उहा सुठी हूंदियूं हुयूं तेॾी महिल असां नंढा हूंदा हुआसीं पर उहा तेॾी महिल फिल्मूं वणंदी हुयूं तेॾी महिल जी जेकी फिल्मूं हुयूं उनमें कुझु सम्झणु जहिड़ो हूंदो हुयो ऐं कुझु न कुझु कलाकारी सुठी हूंदी हुई ऐं कहिड़ो न कहिड़ो संदेश हूंदो हुयो जेको हाणे जी फिल्मुनि में कोन्हे हाणे जी फिल्मूं खाली पैसे लाइ थी ठवनि भई हिन फिल्म हेतिरा पैसा कमाया हुन फिल्म हेतिरा पैसा कमाया हिक ॿिए खां वधीक पैसा कमाइण में लॻी पयूं आहिनि ऐं संगीत जे बारे में मां ॿुधायांव हाणे जो जेको संगीत आहे जंहिंमें अलाई छा ॻाल्हाईंदा आहिनि कुझु पाण खे सम्झि में बि न अचे ॿ टे दफ़ा पाण संगीत ॿुधऊं तेॾी महिल हिकु दफ़ो उनजो अख़र सम्झि में थो अचे त हाणे उनजी जॻहि ते मां तव्हां खे ॿुधायांव थो पहिरां जो संगीत पहिरां जो संगीत त एतिरो मिठो हूंदो हुयो कि तव्हां जेतिरा बि दफ़ा ॿुधंदव तव्हां थकंदव ई न उणवीह सौ असी उणवीह सौ नवें जे जेके समय में जेके संगीत हूंदा हुया ए एतिरा थधा हूंदा हुया हाणे जा संगीत तव्हां ॾिसो एतिरा तकड़ि वारा आहिनि के मन कुझु सम्झि में ई नथो अचे इनखां सवाइ मां तव्हां खे ॿुधायांव कि मां कहिड़ी फिल्मूं ऐं सीरिज़ू ॾिसणु ॾिसंदो आहियां त मां हींअर एॾी त फिल्मूं ऐं सीरिज़ू कोन ॾिसंदो आहियां छो कि मूंखे त हुननि मां कुझु सम्झि में ई न ईंदो आहे अश्लीलता ॾिसणु ईंदी आहे पर तब हिक प्रकार जी फिल्मूं मां ॾिसंदो आहियां जंहिंमें देश भक्ती हुजे या जंहिंमें कोई संदेश हुजे बाक़ी मां एॾी फिल्मूं न ॾिसंदो आहियां ऐं इनखां पोइ मां तव्हां खे ॿुधायांव मुंहिंजो मनचाहो एक्टर मुंहिंजो मनचाहो एक्टर आहे रणवीर कपूर उहो छो आहे उहो मां तव्हां खे ॿुधायांव छो कि हू कपूर खानदान मां थो अचे इन लाइ उनजी कलाकारी उनजे रति में आहे लंबाई में बि सुठो आहे ॾिसण में बि सुठो आहे ऐं कलाकारी एतिरी सुठी कंदो आहे तंहिं करे मूंखे उहो एक्टर वणंदो आहे हिनखां पोइ मां तव्हां खे ॿुधायांव मनचाही एक्ट्रेस मनचाही एक्ट्रेस मुंहिंजी आहे एश्वर्या राय एश्वर्या राय सभिनी खे वणंदी आहे सॼे जॻत खे वणंदी आहे इन ई रीति मूंखे बि वणंदी आहे उनजी बि कलाकारी मूंखे वणंदी आहे इनखां पोइ मां तव्हां खे ॿुधायांव कि मां कहिड़ी फिल्म ऐं गाना ॿुधंदो आहियां मां तव्हां खे जीअं पहिरां बि ॿुधायो मां देश भक्ती फिल्म ऐं कहिड़ी फिल्म में संदेशो आहे या इनखां सवाइ कोई फिल्म में खिलण जो वधीक हुजे त अहिड़ी फिल्म मां ॾिसंदो आहियां मां अश्लीलता वारी फिल्म ॾिसणु पसंदि ई न कंदो आहियां ऐं गाना जीअं मां तव्हां खे चयुमांव कि प्यारा प्यारा गाना थधा थधा गाना मां ॿुधंदो आहियां मूंखे एॾा तकड़ि वारा गाना ॿुधण ई न वणंदा आहिनि हाणे मुंहिंजो पसंदीदा ॻाइकु ॿुधायांव मुंहिंजो पसंदीदा ॻाइकु अभिजीत सिंह आहे अभिजीत सिंह जे बारे में त तव्हां ॿुधो ई हूंदव अभिजीत सिंह एतिरो मशहूरु आहे न मन उनजा जेके गाना हूंदा आहिनि उहो हिकु ॻाइकु जेको आहे जे करे मूंखे हींअर जा गाना थोरा थोरा वणनि था बाक़ी मूंखे कंहिंजा बि गाना न वणंदा आहिनि तंहिं करे मूंखे अभिजीत सिंह वणंदो आहे